अब तो अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं जैसे यच डी कैमरा पहले सादा फोटो खींचा जाता था अब तो अच्छे अच्छे मोबाइल बड़ी बड़ी आ गई हैं बच्चे अच्छे से वीडियो रिकाडिंग कर रहे हैं उसी मोबाइल से बड़े बड़े अच्छरों में दिख रहे हैं फोटो पहेले जैसा सादा फोटो खींचा जाता था एलबम सादा बनाया जाता था कोई कलर रंगीन में नहीं होता था अब तो बच्चे इतना आसान काम हो गया है कि अपने ही मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं जैसे फोटोग्राफी अब इतना अच्छा आ गए हैं आ गया है कि बच्चे उसी तरह अपने मोबाइल में भी कैमरे वाले को न बुला कर अपने अच्छे से मोबाइल में खींच खींच कर फोटो कलर बना कर एलबम में सजा देते हैं और सब देखते हैं माँ बाप कि हाँ बेटा बहुत अच्छा फोटो तूने खींचा है इतना चलो अच्छा पैसा तो बच गया कैमरे वाले को लेकिन देखो जैसे कैमरा वाला खींचता है फोटो वैसे तो मोबाइल में ही खींच खींची गई है फोटो अब इसी तरह बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि मोबाइल खरीद कर बहुत लोग जो ज़्यादा ही गरीब लोग के परिवार होते हैं ओ कैमरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे लोग मोबाइल से ही फोटो बना बना लेते हैं वीडियो बना खींच लेते हैं वीडियो बनाते हैं मोबाइल में